جی میرے خیال میں یہ سب تعلیم دینا بہت افضل ہے اس سے بچے کو اس دنیا میں کام کرنے کی صلاحیت ملے گی اور رزق حلال عطا ہوگا جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کو پال سکتا ہے اپنے ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور جو عزت سے رہ سکتا ہے تو میری نظر میں یہ زیادہ سے زیادہ اس کو ترجیح دینی چاہیے